समयके सङ्ग दूर सञ्चार प्रणाली बहुत बदलि गेलइए ने अइ सम्बन्धमे परिवर्तन देखलहुँ सुनलहुँ से अपन अनुभव हम अहाँके बता रहल छी देखियौ जेना वॉइस कॉल छै अहाँ जाहि जाहि भाषामे बाजबय उ भाषामे अहाँके कॉल पहुँच जायत अहाँके अपन सगे सम्बन्धी लए जकरासँ अहाँ कॉल करबय दोसर वीडियो कॉल छै अहाँ केना छी नै छी एतय आब केओ अहाँके बाल बच्चा बम्बइमे यऽ तऽ ओ अहाँके देखत वीडियो कॉलके माध्यमसँ देख लेत वीडियो कॉलपर देख लेत अहाँ की खा रहल छी केना रहि रहल छी केना जी रहल छी ओहो भेल साथे ई जे अहाँके व्हाट्सप यऽ वाट्सअपपर कोनो भी फोटो एखनका फोटो अपलोड कए कऽ भेज दियौ तुरत पहुँच गेलय ओतऽ व्हाट्सअपके माध्यमसँ अइ दुआरे ई जे छै अहाँके बहुत सुन्दर व्यवस्था भए गेलय दूरसञ्चारके माध्यमसँ देखियौ रामायण जे पहिले तऽ लोक पढ़य सुनय सुनाबय तऽ सुनियोके किछु याद करय लोक आओर नहि तऽ पुस्तकके द्वारा एखन देखियौ दूर सञ्चारके माध्यमसँ रामायण जे छै गीता रामायण महाभारत पुराण सब किछु अहाँके टी वी पर उपलब्ध छै दूरसञ्चारपर उपलब्ध छै अहाँ अपन देखू आओर कथी लए ओते बकर बकरब अपन सुनू अपन ध्यानसँ सुनियौ मनन करियौ ओइ विषयमे जे हमरा की बता रहल छै केना लोकके चलना चाही केना लोकके रहना चाही राम राज्यके स्थापना केना हेतय तऽ रामके सनक अपन वातावरण बनाबू अपन जे छै स्वभाव रामके सनक बनाबू पिता केओ अहाँके यऽ तऽ ओकरा बुझियौ जे ओ दशरथ थिका माँ छी तऽ ओ कौशल्या छी अथी स्त्री छी तऽ सीता माता छी तऽ मतलब सबके सम्मान होइ ई विषयमे लोकके सोचबाक चाही आओर दोसर बात जे अगर ई टी वी रेडियो आओर समाचारपत्र तथा मोबाइल नहि रहतय आओर इंटरनेट नहि रहतय तऽ एतेक बात तऽ नहि बुझि सकतय पहिले रहय लोक दस पैसाके पोस्ट कार्डमे चिठ्ठी लिख कऽ भेजय ओ आठ दिनमे पहुँचय दिल्ली या बम्बइ कि मद्रास तब ओकर बाल बच्चा एतय तऽ आठ दिन बीत जाय केओ जे मरिओ जाइ तऽ आठ दिन बीत जाय तऽ समाचार जानैत एखन तऽ एखनके एखन मतलब तुरत एतऽ किछो घटना भेलय बतेलियै तुरत जानि गेलय मोबाइलके द्वारा दोसर बात आइ काल्हि अखबार सेहो माध्यम छै कतऽ की भेलय घटना कतऽ बाढ़ि एलय कतऽ सुखार भेलय कतऽ की भेलय सब किछु लोकके ई इंटरनेट आओर दूरसञ्चारके माध्यमसँ भेट जाइ छै अइ दुआरे कोनो तरहके कोनो दिक्कत आब लोक नहि रहि गेलय रहि गेलय जे हमसब मैथिल थीकहुँ आओर मैथिली भाषामे हमरा सबके कोनो स्थान नहि यऽ नहि यऽ अइ दुआरे खाली अष्टम सूचीमे नाम गेल यऽ आओर ओइ ओइपर कोनो सोच विचार सरकारक नहि भेल ई सब समस्या छै जे समस्याके हल हेबाक चाही